गोंय एक धाकटुलें राज्य एक पदरां लाख लोकसंख्या आनी गोंयची जी अर्थवेवस्था आसा ती चडशीं मायनिंग मिना आनी पर्यटनाचेर अवलबूंन टॅक्नोलोजी सेक्टर खुबशीं वर्सा अशें व्हड म्हणपा सारकें काय नाशिल्लें पूण उच्च शिक्षीत जे गोंयकार आशिल्ले चडशें तांकां खूब करून गोंया भायर वच्चे पडटलें ताका लागून एक वायट गजाल जाताली म्हणजे गोंयांत फकत जाण्टे लोक उरतालें आनी जितले भुरगें तरणाटें आशिल्ले तें चडशें गोंया भायर आसतालें आनी मागीर तांच्या फाटल्यान तांची काळजी करप काळजी घेवपां खातीर त्रास जाताले पुण आतां गेल्या कांय वर्सांनी गोंयांत एक फार्मासकूटिकल्स आनी आयटि श्रेत्रांतल्यो खुबश्यो कंपन्यो आतां उब्यो जावपाक लागल्या ताका लागून जें खुबशें गोंयकार जे भायर वताले गोंय सोडून ताच्या खातीर आतां गोंयांत कामां करपाची संदी उपलब्ध जावपाक लागल्या ताका लागून एक तरी ताजो जो परीणाम आसा की कुटूंबा जी आदी तुट्टाली आतां एक रावतात ओके भुरगीं आतां आपल्या जाणट्या आवय बापाय बरोबर रावपाक शकतां आनी तांची काळजी घेवपाक शकता